जब हम सिक्किमके जाइ रहियै इंटरव्यू दिय लिए नाटकवला ओइमे नाटक होइ छिकै की आओर डिप्लोमा दै छै सिक्किम युनिवर्सिटी सिक्किम आओर ड्रामा इसकुल विद्यालय छिकै नाट्य विद्यालय ओइमे हम जाइत रहियै इंटरव्यू दिय लए एगो हमर दोस्तो रहय साथमे धर्मेन्द्र नामके रहय तऽ उ दुनू जाइ रहियै आब की होइ छिकै यहाँसँ बेगूसरायसँ तऽ हम सिल्लीगोरी चलि गेलियै ट्रेनसँ आओर ट्रेन सिल्लीगोरीसँ हमरा फेर बस पकड़यके रहय चारि घण्टा पाँच घण्टाके गंगटोक खातिर आब वहाँपर तऽ नम्बर बाइज होइ नम्बरसँ होइ छिकै कोइ भी बैठय छै लेकिन हम बैठिलियै मिलो गेलय हमरा ड्राइवर साहेब जहाँ चलबय छथिन जस्ट ओकरे हुनके बगलमे हमरा बैठय लए मिल गेलय आब जे ड्राइवर साहेब हमरा देखथिन ओ हमरा बोलय रहथिन कि उल्टियो होतउ यहाँ बैठ गेले हन उल्टी होइ छऽ तऽ चलि जा पीछे आब हमे कहलियै नहि नहि उल्टी नहि होतय हमहुँ रहियै हमर दोस्तबो रहय दुनू साथे बैठलियै ओएह ड्राइवर सीट जे रहय बगलमे वहींपर बैठलियै किछु दूर जब चललय आधा घण्टा भेलय तऽ आधा घण्टाके बाद जे हमरा माथा घुमय लगलै की बतैयौ माथा घुमए जे लगलय लगलय की आब पेटसँ जे हम खेलियैहँ ने सब देबय उल्टी करि देबय लेकिन ड्राइवर साहेबके बोललियै कि हमरा पीछेवला सीटपर बैठा दऽ हमरा उल्टी होइ जेतऽ लेकिन जब बोलऽके टाइम कहाँ मिलय छै उल्टी जे करनाइ चालू करलियै की बतैयऽ खिड़की जे खुलय हमरासँ खुलय नहि रहय हमर जूत्ता फँसि गेलय सीटेमे आब आओर करनाइ हम करलियै पूरा रास्ता उल्टी करनाइ जे पहुँचलियै जबकि डेढ़े घण्टाके बाद हम उल्टी करनाइ चालू करलियै रऽ ड्राइवर साहेब बोलबो करलखिन हम तोरा पहिलिये बोललियौ कि चलि जा पीछावला सीटपर बैठ जा उल्टी नहि होतौ आओर वहाँसँ हमरा अभियो तीन घण्टा चारि घण्टाके सफर करयके रहय तऽ मुहँ कान धोलियै पानि पुनी पीलियै फेर हम बैठलियै फेर लगलय की आब नहि ने होतय उल्टी फेर बैठलियै कहलियै कि ड्राइवर साहब आब नहि होतय उल्टी तऽ फेर ओएह बस जे रहय गंगटोक जाइ खातिर जाइ धीरे धीरे चलय लगलय आब सिक्किम वला जे रास्ता छै बड़ा घुमान छै पहाड़ी इलाका छिकै बड़ा घुमि घुामिके इतना इतना कटबय रहय जे ओइसँ इतना धड़कनो तेज चलय लगलय लगय रहय कि आब हमरा गाड़ी उनटि जेतय खाइमे लेकिन वहाँके ड्राइवर साहबके चलबयके जे एक्सपीरियेन्स छै कि बतैयो बड़ा गजबके चलबय रहथिन आओर उ गजबके चलबयके चक्करमे फेरसँ हमरा माथा घुमय लगलय उल्टी होइ लगलै तब उल्टी होइ लगलय फेर उल्टी करलियै तब लास्टमे जाइके हमरा ड्राइवर साहब पीछा जाइके बैठा देलखनु कहलखनु हिनका तनी देर चाय ताय पिलाय दहो ओकरबाद आराम करहो फेर तभिये चलबय फेर वहाँपर रुकिकऽ एगो पुल रहय पुलके पहिलये दोकान रहय तऽ दोकानमे वहाँपर रस्ताके बगलेमे रहय छै पहाड़ी इलाका रहय छै तऽ जल्दी दोकान मिलय नहि छै किछु दूर कमसँ कम दस बीस किलोमीटर जब दूर चलि गेलियै तब एगो दोकान मिललै चाय ताय पिलियै किछु देर आराम करलियै फेर बैठलियै तब वहाँसँ सिक्किम पहुँचलियै जब सिक्किम पहुँच पहुँचऽवला रहियै तऽ वहाँपर बॉर्डर रहय शायद भूटानवला वहाँपर चेक तेक करय छिकै चेक तेक करय हिकै तऽ उल्टी वुल्टी जे करलियै बैगपर घिनाय गेलय बैग धोलियै ने महकइ रहय तऽ चेक करय लगलय वहाँपर कि इसमे एकरामे कि छौ वहाँके जे रहय सैनिक तैनिक रहय तऽ बैग चेक करय लगलय तऽ बैगमे किछु रहय नहि किएककि कपड़ा रहय सर्टिफिकेट रहय आधार उधार कार्ड रहय तब हम देखेलियै फेर हमरा छोड़लकै तऽ फेर हम सिक्किम पहुँचलियै गंगटोक पहुँचलियै गंगटोक पहुँच कऽ आरामसँ हम तब जा कर राहतके साँस लेलियै